जय झूलेलाल असांजे सूरत शहर में माता जा नवरात्रा चालू थींदा आहिनि तंहिंमें सूरत जी पब्लिक इलाही सुठो नवरात्र में गरबा खेॾंदा आहिनि तंहिंजे करे असांजे गुजरात में नवरात्रनि जो त्योहारु इलाही फेमस आहे तंहिंजे करे माण्हू इलाही चाह प्रिय सां नृत्य अने गरबा खेॾंदा आहिनि जय झूलेलाल